हा मां पंहिंजी जेको रोज़ जी अखबार पढ़ंदी आहियां हुन खे सिवाए हिकु ॿी बि अखबार पढ़ण बि कोशिश कई राजस्थान पत्रिका ऐं मूं वटि ईंदी आहे रोज़ भास्कर राजस्थान पत्रिका में एतिरो मूंखे मज़ो न आहियो छाकाणि त उन में मनोरंजन घटि आहे दैनिक भास्कर में मनोरंजन वधीक ॾींदा आहिनि ऐं लोकल ख़बरूं असांखे वधीक मिलंदियूं आहिनि एड बि वधीक ईंदा आहिनि जीके जो हिसाब सां तमामु सुठो ईंदो आहे